हमारे गाँव में मेरा गाँव जो मथुरापुर डारा हुआ हमारे गाँव में एक लड़का है उसका नाम गोबिंदा गोविंदा के नाम से कहा जाता है वह खेल में बहुत महत्वपूर्ण रखता है इस्कूल में खेल करता है कबड्डी खेलता है क्रिकेट खेलता है और पैसे पर दूसरे जगह भी खेलने जाता है और प्राइज लेकर आता है खेलने में बहुत रुचि ले रखता है उसके साथ दस बीच बच्चे हर समय लगे हुए रहते हैं खेलने के उपरांत उससे माँग किया जाता है जो कहाँ खेल होगा हमको ले चलो ले चलो ऐसा लड़का है जो छात्र में भी कबड्डी में हो किर्केट में हो चाहे फुटबॉल में हो सबसे आगे रहता है इसी लिए उससे टीचर लोग भी ख़ुश रहते हैं और समाज के लोग भी ख़ुश रहते हैं कि आख़िर बच्चा सब को यह खेलने में आगे बढ़ाता है बहुत गार्जियन बच्चे सब को उससे उसके साथ जाने से मना करता है जब पैर टूट जाएगा हाथ टूट जाएगा ऐसा नहीं खेलो फिर भी बच्चे को मन लगता है उसके साथ ही चला ही जाता है बच्चा भी जो है उसको भी प्राइज़ के रूप में उसको भी बच्चे सब को कुछ दिया जाता है वहाँ के लोग जो प्राइज़ देते हैं सो बच्चे सब को मन मैला नहीं करते हैं और बच्चे सब को कुछ ना कुछ दे करके उपहार के रूप में और भेज देते हैं घर और बच्चा ख़ुशी पर ब घर आता है और ख़ुशी से पिता जी को माता जी को कहता है मैंने इतना रुपया खेल में प्राप्त किया हूँ